जी भैया हाँ भैया बताएं

कौन सा है ऊपर का है नीचे का हाँ हाँ कब से हो रही है हाँ हाँ तो कोई दवाई ववाई ली है अभी तक अच्छा अच्छा तो दाँत में क्या खाना पीना कुछ फँस जा रहा है अच्छा तो हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो ये तो आप आइएगा तो दिखा के ही पता चल पाएगा यहाँ या तो फिर आने पे अगर कीड़ा लगना शुरू हो गया होगा थोड़ा बहुत होगा तो सफाई से ही काम चल जाएगा नहीं तो अगर कीड़ा लगा हुआ होगा तो फिर तो दाँत निकालनी पड़ेगी फिर उसके हाँ हाँ तो उसमें ये ही प्रोसेस है हो सकता है उखाड़ना पड़े अगर मान लीजिए बीच में जगह हो गई होगी तो उसमें मसाला भरा जाएगा दवाई भरी जाती है तो उससे क्लियर हो जाएगा और उखाड़ने वाली है कि नहीं है उसके लिए हो सकता है एक्स रे कराना पड़े ये सब प्रोसेस है फिलहाल आप चाहें तो पेन किलर ले सकते हैं तब तक के लिए कोई कभी भी आ सकते हैं दस से दो के बीच में हाँ आने पे यही होगा के उस हिसाब से आइएगा कि उखाड़नी पड़े अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो उखाड़ी जाएगी एक ही में है के ज़्यादा दूसरे दांत में भी दर्द होता है ठंडा गरम लगता है इस टाइप का कुछ दर्द होता है हाँ तो वही होगा ये तो इन्फेक्शन ही हुआ होगा दाँत में अगर कीड़ा वीड़ा लग गया होगा तो उखाड़नी पड़ेगी या तो फिर दवाई से ही काम चल जाएगा थोड़ा सफाई वफ़ाई हो जाएगी हाँ तो वो तो लगेगा ही ना दिक्कत जब होती है तो इसी तरीके से होता है वही क्लिनिक पे आ जाइएगा तो यही पे देख लेंगे जैसे अगर दिक्कत होगी ज़्यादा तो उखाड़ दिया जाएगा नहीं दिकक्त होगी तो पेन किलर लेने से कुछ फायदा नहीं हुआ था जब तक हैं दिक्कत हुई फिर उसके बाद होने लगी हाँ और क्या अब इस समय क्या है मॉर्निंग में आइएगा मॉर्निंग में देख लेते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर तो उखाड़े ही दिया जाएगा नहीं तो फिर दवाई से ही फायदा कर जाएगा आपका और क्या अगर सफाई करने वाला होगा तो सफाई कर दी जाएगी हाँ फिलहाल कोई आप पेन किलर बढ़ियाँ ले लीजिए एक खा लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत हो दर्द तो बर्दास्त से बाहर हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है हाँ तो कल आप ग्यारह दस ग्यारह साढ़े दस के बाद कभी भी आ जाइएगा नमस्कार